हॅलो हां दीदी हांव सई उलयतां आं कांय ना हांव गोवान आयिल्लें आतां सद्याक मंगेशी आसा कुळदेवाक आमच्या तुमी आसा घरा कडेन हां ऑके ऑके ना आमी सगळीं येवपाचीं आशिल्लीं म्हाका सांगा त्या वाटेन देवळां खंयचीं बरीं आसात हय हय म्हणजे फोंडेची सगळीं पळोवन जाली आमची न्हय आतां म्हणजे खूब वर्सां जाली येता हांगा म्हणल्यार फोंडेचीं सगळीं जाली पळोवन सो म्हाका आतां बार्देसांतली पळोवपाक जाय बरीं बरीं देवळां आसा अशें आयकलां हांवें पूण कशें कितें आसा आं हां हां हां हां आं तें सामकें फेमस न्हय आं आं हां हां हां हां बरें बरें बरें आं हां हां हां पूण तें ल्हान आसा देवूळ कांय व्हडलें आसा म्हणजे कशें आसा तें देवूळ हांव ल्हान आसतना आई बाबा वांगडा आयिल्लें एकदां जात्रेक पूण इतलें याद ना म्हाका आतां तें ओ हो हो बरें बरें बरें आच्छा हां हां हां हां हां हां हां हां तें हांव आयज ना जाल्यार फाल्यां हां हां बरें बरें हय हय चलता चलता फाल्यां येतां ऑके बरें बाय